इत्थै केह् चक्कर ऐ इ'न्न सारी जगह पर कि मतलब पंदरा पंदरा सौ सौ साल परानियां पता निं किन्नी किन्नी साल पिण्डियां न इत्थै सबतो बड्डा जेह्ड़ी साढ़ी इद्दर जम्मू दी ऐ जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे राजा हे महाराजा हरि सिंह महाराजा हरि सिंह जेह्ड़े उ'नें पता निं किन्ने साल तक्कर

उं'दे सोफे उं'दे पोशाक उं'दी जेह्ड़ी रानी उं'दे दो ब्याह् होए हे इक इक पुतलाबाई चिब्ब ही ते इक ऐ ही ओ ओह् नेपाल तूं हियां ते ओह् दोनों लाड़ियें दे गैह्ने महाराजा हरि सिंह दा जेह्ड़ा के बच्चे न विक्रमादित्य सिंह

त्रेई सितंबर त्रेई सितंबर गी महाराजा हरी सिंह दा जनम होआ हा महाराजा हरि सिंह जेह्ड़े हे इ'नें इ'नें मतलब इ'नें घोड़े पोलो खेडदे हे एह् पोलो महाराजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्नै बी मीले दे न ते इं'दे अपने बहुत से अपने पुरस्कार इ'नें अपने नांऽ कीते दे न महाराजा हरि सिंह दा जेह्ड़ा किला ऐ एह् मांडा अम्बफल्ला मांडा दे बिल्कुल सामनै ऐ महाराजा हरि सिंह दा किला

बहुत मशूर मंदर ऐ माता दा ते ओह् बी बहुत पराना मंदर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ एह् दो राजे हे भ्राऽ हे इक दा नांऽ हा जाम्बू लोचन इक दा नाम हा बाहू लोचन

माता होंदी ऐ माता कलकत्ता रौंह्दी ऐ ते ओह् आखदी ऐ कि मिकी अपने कन्नै लेई आ ओह् अपने किले दे बिच्च बश्कार इक मंदर बनवांदा ऐ दवार उठांदा ऐ उत्थुआं ना कलकत्ता तों माता चुक्कियै लेआंदा ऐ उसदे माता चुक्कियै लेआंदा ऐ ते जिन्नियां बी लड़ाइयां शड़ाइयां होंदियां न ते ओह् जित्ती जंदा हर बारी कुसै बारी हानि निं पोंचदी उस्सी ओह् जदूं बी जंदा हा ते लड़ाई करने ताईं ते ओह् केह् करदा हा अपनी गर्दन कट्टियै जंदा हा ते माता रानी केह् करदी ही उदी गर्दन परतियै जोड़ू ओड़दी ही ओह् नेआ हा फिर उदे अग्गै के उस्सी किले दे